मेरे पास सिलाई करने के लिए और बुनाई करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं बुनाई करने के लिए सेलाइयाँ हैं इसको और है और सिलाई करने के लिए मशीन हैं धागे की गिट्टियाँ भी हैं उन भी है मेरे पास इन सारी चीज़ों से मैं सिलाई और बुनाई का काम करती हूँ और बहुत अच्छा करती हूँ और इसे बेहतर बनाने के लिए मुझे मशीन में मोटर लगवानी है जिससे वो जल्दी जल्दी चले और उससे मेरा काम फास्ट हो जाए थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए उसको करने से मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगी और ज़्यादा अपने जीवन को बेहतर बना पाऊंगी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे मशीन के लिए एक मोटर खरीदनी पड़ेगी और वो खरीद के मैं उसमें लगाऊंगी जिससे मेरा काम आसानी से होगा जल्दी जल्दी हो जाएगा और वो उससे मेरा जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा और वो मेरे लिए बहुत काम आएगी